आङो सबाय ओंख्रि संनो नागिरब्ला सबायखो दलायो इनिफ्राय सबायखो दलायखांनानै जावो इनिफ्राय आरो दलायखांनायनि उनाव जों सुनानै सुनानै सङो ओमफ्राय आरो सबायजो बेदरजो संनांगौब्ला बेदरखो जों सुनानै बेदरखो एवफ्रामो बियाव आरो मस्ला मस्लि होजुबो जोङो फानलौ सामब्राम जाब्रां फारसेनिफ्राय होनानै जों सङो इदियाव जानो मोजां जायो सबायजो बेदरजो संब्ला आरो बिनि उनावबो आरो मायबा मैगं संनांगौब्लाबो मस्ला मस्लि होनानै जों बेसे मोजांहाय संनानै जायो ओइ बायदि बायदि मैगं मोनब्लाथ' आरो बेसे मोजां बिनि उनावबो आरो भाजा फुरा फारसेनिफ्राय नांनाय जायो दै गुदुं अर गुदुं फारसेनिफ्राय संनानै जायो गोथाव मोनब्लाथ' आरो बेखोबो आरो फिन अखानायैबो जानाय जाबावोसो बिखो बेसे माबानानै जायो जोङो सबायलाय बेदरलाय मैगंलाय खबि आलु बेसे संनानै जायो बायनानै लाबोयो न'आवथ' फोनो हायानो जागाथ' गैयानो बायनायानोसै जोंनिया जानाय लोंनाय सबबो थावफोरखोथ' दा बुंनो थाङोब्ला बेसर फोनाय दंनालाय थावखो सेफायनानै जायो बे आलु संख्रि बायनायानोसै आरो जोंनिया बाखर बुखर माइरंखो जों बायनानै जाथ'वा दासान्दै न'नि माइरंखोनो जाबाय दङो अनद्ला संब्लाथ' आरो बि माइरंखो देबाय दै गुदुङाव होबाय खारै होबाय जाब्रां होबाय फारसेनिफ्राय होजुब्बाथाय आरो बेसे मोजां जायो अनद्ला ओंख्रिया दाउ बेदरफोरजो अनद्ला जाब्ला बिखोनो गोदान ओंखाम जानायफोराव अनद्लाजो बेदरजो जायो सङो बेसेबा मोजां मोनो मानसिफोराबो दा संनाय खावनायफोरा मोजांब्लाथ' आर' आरो संबाव इदिसो होनबावलायनाय दङोना गुतिके आर' दालिफोरखो बाराद्राय जानो बायो नालाय अनद्ला सबाय मैद्रु मैगं मैद्रु मैगंखोबो सायनांगौ फारसेनिफ्राय फासि नांगौ लाफा लाइ लाइ लगाय गथाय मुला इदि बायदि मैया लगायनानै संब्ला बेसे मोजां जायो मैद्रु मैगंफोराबो संनाय खावनाय मोजांब्लाथ' सब मोजां जालांजुबो ओमफ्राय आरो इयाव बाथोन नांबाय बेदर थाब्लाथ' आर' बेदरखो एवनो नांबाय मैद्रु मैगङावबो अनद्ला ओंख्रियावबोथ' बेदर नांबाय सब बेदर फिसानिनो खारबार नानिनो ना गिदिर मोनब्लाथ' आरो खारै मैगं लाफा मैगं नांबाय बुथुवा नांबाय थुनथिनि नांबाय बायदि बायदि मेगंखौ बुथुमनानै मोनसे खालामनानैहाय ज' खारै ओंख्रि संब्ला बेसे मोजां जायो बेफोरबायदि ओमफ्राय बिदिनो जागासिनो दाथ' जागाफोराबो गैया नालाय जोंफ्रा फोनानै जानो इखायनो माबानानै नागिर नागिर जायो मालायनि बारि मैगंफोराव खानानै लायो बिफोरनो आरो थास' बेदरफोरखोबो जावै जावै लायो मालायनि बारि बारि थास' बेदर आरो इनिफ्राय ओजाहा बिथुरि थास' बिथुरि बिफोरखोनो नाफामफोरजोबो जाबाय ना गोरानफोरजोबो जाबाय बायदि बायदि मैगं नागिर नागिर जायो जोंफोराथ' आर' बारि बाला फारसेनिफ्राय गैजारोङा मालायनि बारियावनो खानानै जायो आरो जों हाजासे बिबायदिहाय दा आर' खबि मैगंफोरखो बेसे बायना जागोन आरो लाइ लाफा बायबाबो बेसेखो बायना जागोन जागाफोरानो गैयानालाय दा आलु गोरलै ओंखारब्लासो आलु गोरलैया मोजां जासिगोन दासान्दै आरो एख'नो गैयानालाय सब बायनायानोसै बे आलु संख्रि बायनाय बिनोसै आरो एख'आनो गैयानालाय जोंफोरा बारि बालाबो मावनानै जानो सबबो बिदिनो बायनानै बिदि जानानैनो थांनानै दंसै दा आरो बायना जानायाबो मा होनो हासार होयो अभारद्राय हासार होनायनि थाखायनो बायनाय मैगंखोबो बारा एसे माबानानै जानो नागिरा बायनायनि होननाय हासारफोरानो अभार अभारद्राय होयो नालाय मैगंफोरा बायना लाबोब्ला सानसे साननैआनो जाजाया सेवजुबना थायो मैगङानो बायनानै लाबोबाबो गतिके र' न'आव फोनानै जाब्ला आर' एसे मोजां मोनजायो होननानै फोयो जायानो देसं मैगङानो न'नियाबो इदि दा आर' माबानानै बायना जाबाय थाब्लाबो फैसा थाखायासो खालामगोन ओरै होननानै माब्लाबा अनद्लाफोरखोनो जायो मुला खारैफोरखोनो जायो सबायखोबोथ' र' जानला मानला जाबाय थानो हायानालाय सबाय जाब्लाबो आर' किसु मानसिफोरा उदैफोरानो गाज्रि जायो सोरहाबा गेस्ट्रिक जायो बिदिहायनो सबायखोबो बारा माबानानै जाया इखायनो दालि दुलाफोरखोबो बेसे जाबाय थागोन होनना थेवबो गेजेर गेजेर जायो दिसुं दालिफोरखो दालि आलु इदिहाय बायदि बायदि फुलखबिफोराबो अभारद्राय मुलि होनायनि थाखायनो खमहाय जायो इखोबो फुलखबिखोबो ऐ बेसे माबानानै जाबावगोन आरो इदि होननानै माब्लाबा आरो एरैनो संख्रि बानलु देनानै जायो दुन्दियाफोरजोंनो एख'आनो खालामनो नागिरा ओरै होननानै